नमस्ते जी कैसे अरे भाई तो आपका बैग है तो आप इतना लटकवा कैसे बन गए कि चोर लइके चले गएँ आपको अपने सामान की सामान आपको देखना नहीं था अच्छा अच्छा तो मैं मैं हाँ मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखती हूँ और आपका हेल्प करती हूँ आप ठीक है आइए और और आइए मैं आपका जो भी बनता है मैं हेल्प करूँगी चोर इतने हो ही गए हैं अब आप हर जगह लिखा जाता है कि अपने समान की सुरक्षा स्वयं कीजिए अब आप इतना लापरवाह हो गएँ आप सो गए होंगे या किसी से बात करते होंगे हाँ तो भाई इस्टेसब इस्टेसन पर तो चोर उचक्के बहुत हैं

अच्छा चलिए आप हाँ आप थाने आइए आपकी रिपोट मैं लिखती हूँ और जो भी हैं थाने से मैं हेल्प करती हूँ आपका

चलिए जो भी है पुलिस आपकी मदद करेगी उसमें क्या क्या था आपका समान बोलिए जी अच्छा अच्छा चलिए लेकिन कैस लेकर नहीं चलना चाहिए अब जो भी है आपकी पुलिस मदद करेगी ओके आइए थाने थाने पर आइए ओके